हैलो महाराज केह् हाल ऐ ठीक ऐ कुद्धरों बोल्ला दे तुस जम्मू दा बोल्ला ने अच्छा अच्छा में दिल्ली दा बोल्ला ना में में अपने दोस्त कोलां नम्बर लैता तुं'दा ते तुसें पता ठंड किन्नी होई गेदी इत्थै हैनी हां ते दिल्ली कम्म ऐ हा के सानू दिल्ली रौह्ने आं ते इत्थें तुहें पता लक्कड़ियां लुक्कड़ियां नि लब्दियां ते में इत्थें मैंह्नगी होई गेदियां ते में उत्थों मंगानियां लक्कड़ियां ते हां ते हां ते उ'यै ते में पुच्छना हा के रेट बगैरा केह् ऐ नेईं हां ओह् खिड़की दरवाजे ते ओह् ते बाद च मंगागा में इत्थे ठंड बड़ी ते अग्ग उग्ग सेकने ताईं लक्कड़ियां चाह्दियां हियां

आहो आहो आहो अग्ग उग्ग चलाने ताईं ते इत्थै इत्थै लभदी नि इत्थै इन्नी मैंह्गी होई गेदियां लक्कड़ियां ते में तां में आक्खां में हां ते उ'यै ते तां मेरा दोस्त दोस्त गी कीता में फोन कटोए ते उनेंगी दो में तां गै फोन कीता के में पुच्छङ मेरा दोस्त ऐ इक कोई सना में लक्कड़ी मंगानी उत्थों ते ते केह् रेट रक्खे दा दिल्ली च ते चोर बजार आह्ली साइड ऐ हां इक अद्धी ट्राल्ली तक अच्छा अच्छा साड्डे पंदरा चलो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ओह् बी ठीक ऐ ते स्हाड़ै इद्धर होर बी हैन रिश्तेदार बगैरा उनें बी मंगानी ही पेह्लें अस दिक्खी लैगे कि किन्नी किस टाइप दी लक्कड़ी ऐ तुं'दी हैनी ते फिर होर बी आहो इक ते इक इक इक लेकिन धुनी आह्ली लक्कड़ी बी होंदी नी ते ओह् ऐ ते इक्क कम्म करेओ ते जल्दी ना कोई शामीं तक पजाई ओड़ेओ ठीक ऐ शामी तग्गर नि में तुसें फोन नंबर देगा मुड़े दा ते उसदे कन्नै कनेक्ट करियै तुं'दे डिटेल डटूल भेजी ओड़गा में ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी फिर चलो हां में में करगा पैंह्लें थोह्ड़े थोह्ड़े भेजी ओड़गा अडवांस तुसें अडवांस बाद बिच्च

चलो ठीक ऐ फिर ठीक ऐ ओके कोई नि कोई नि ओके